जी हाँ हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी हमने बचपन में बच्चों की किताब पढ़ी उनमें कहानियाँ और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति चित्रों के बारे में अध्ययन किया